हेलौ औ औ मामोनलाय

औ दे दे जायो दे थाइम दं औ औ औ बिदिसो जादों औ दाथ' जेनोबा देग्लायथ' जाला बियो जोलैया पानजाब जोसा नै थांग'बाय ना गायनाय थाइमफ्रा दा जेनोबा दा इसे जाखौ गायदों बेनो जाथोंसै फैगोन बोसोराव जों ओरैबादि गोसो होदिनि ब्रा जेनोबा दा नै माइ गोसोम दंनो माइ गोसोमखौ ओरै हाजो ओनसोलाव मोनो खोलाहा बे गार' राभाफ्रा गायो आरो दा जोेंहाबो अब'से बाव जोसा गायोबा जों दाम मोनो हाजार बार'स' सुद्द'स'सिम थाङो नामा जोंनाव बेहाय दा ना बेयो आरो बांसिन दाम लाइ बे माइ गोसोमा सेरसे यावनो बेयो जोंना महन सेआव सो हाजार बार'स' ना बे जोसाफ्रा यै माइ गोसोमा जाहैबाय बे सेरसेयावनो हाजार बार'स' जों दा बैखौ गायस्लाय स्लाइ जोंनिखौ गायस्लाय स्लाइ बैखौ जों माइ गोसोमखौ गायनानै बाबो जोङो थाखा फैसा बुथुमनो हायो ना जेनेबा जोंनि फिसा फिसौ फरायनाय मानायफ्राव जोंहा दा नै गासिबो फ्राइबेद स्कुलाव हरजोबो गथ'फोरखौ नङा होनबा बेहाय जोंनो थाखा बुरजा नांगौ बेनिखायनो जों माइ गोदान गोदान गायनाया मोजां आरो जों फुराना गायग्रा जेनोबा नोङो दोननो हायाखिसै सिगांनिया गलाइ गथाइ जादों दा जोङो बे जोलैखौ दोननाया जाहैबाय ओरैबादि दोननांगौ बिगासे हायाव गायोब्ला जोङो रनजिदखौनो गायदों बिगासे बे जोलैखौ दोनोबा जों बे बिगासेनिफ्राय बे गेजेरनिफ्राय दोननांगौ माने गेजेर औ गेजेर बे बिगासेयावनो गेजेरनिफ्राय बे सिमासेयाव दस्रा माइब्रा दंबा रनजिद माइनि जिङाव माइब्रा दंबा जोसा दंब्ला बे सनदेरो बेनिखायनो जाय माइखौ गायगोन बे गेजेरनिफ्राय लायोब्ला बे एखदम खारथिक जोलैया ओंखारगोन आरो बेफोरबायदि खालामनाया मोजां आदसा बे थांबाय दे नङा होमबा दा उन बोसोराव माबायदिखौ गायनांगौ जों बेखौ दे नों मा जोलैखौ नांगोन उन बाराव बेखौ बुहरदो आं ओरै कम्फानिनिफ्रायबा जोंबो दोननो नाजागोन बेखौ रायज्लायनि दे माबायदिया मोजां माखौ गायनाया मोजां आरो नोंथ' गायग्रा जोंनि ओनसोलाव माबायदिया मोजां जायो बेखौ बुंहर दे रनजिदआ जाथि औ बे फिसा गिदिरा जाहैबाय ओरैसो जायोदां आंबो बारा मोजाङै मिन्थिया जेनेबा हाया फुरा हासार नों मोजां गायबायब्ला आरो नों खोथियाखौ जेरै रोखोम फोनांगौ बे रोखोम फोयोब्ला बिफाङा गिदिर जायो ना इसे गेसें फोनांगौ आरो बे बिफां गिदिर जायोब्ला फिथाइयाबो इसे गिदिर जायो जाय बिफाङा माइया बिफाङा फिसा जायोब्ला फिथाइया इसे फिसा जायो आरो बेनो इसे गिदिर फिसा जानाया बेनो खोमा दा बेखौ नायनांगौ जायो आरो औ दा औ औ औ हासारखौ थिग मथे होनांगौ दा बे रोखोमनि आरो दे होमबा नेख्स बोसोराव जों बे मोजां जोलैखौनो गायनोसै गोसोमखौनो नङा होमबा दे होनब्ला जाथ'बाय दे दे अ' अ' दे दे दे सानैजों लायगोन दे दे जाबाय दे